जब हम बचपन अवस्थामे छलहुँ तऽ ओहि समयमे देखैत रहियै जे लोककेँ फोन आबैत रहै तऽ पाञ्च टाका सुनयकेँ लैत रहै एगो बूथ छलै हमरा गाममे आओर सुनै लेल जेबै तऽ अहाँके रिसीवर जे उठेबै तऽ कयलियै यऽ नहि फोन सुनैके पाञ्च टाका लागैत रहै आओर बदलाव पुछै छियै तऽ ओहि समयमे वएह लागैत रहै कि ई कतेक बड़का चीज छियैक जे तारेमे आवाज आबि जाइत छै आओर तकर बाद जे छै से एक दशकके एक दशक नहि कहियौ ओहिसँ कमे कहियौ एहनो समय देखलहुँ जे किछु किछु लोग एहन छै जकरा पास बहुत मतलब जे शौकिन आदमी छै तऽ ओकरा लेल कहैत रहै कि जे एकटा वायरलेस होइत छै ओ वायरलेस फोन बनि जेतैक आओर एंड्राइडके रूप लए लेतै ओहिमे बैङ्को अकाउण्टके प्रिण्टिङ्ग होबै लगतै पासबुकक जरुरी नहि पड़तै लोकके बैङ्क बैलेंस पैसा आदान प्रदान कैशलेस इण्डिया एहिसँ बेसी बदलावके बारेमे की गप्प करब बदलाव सार्थक छै तब तऽ बहुत नीक छै लेकिन एहनो बदलाव नहि होना चाही कि कोरोना एहन भयङ्कर बदलाव एलै देखलियै एकटा ओहो बदलाव छै बदलाव दुनू तरहके छै एकटा सार्थक छै एगो निरर्थक छै अगर सार्थक छै तब तऽ बहुत नीक छै लेकिन अगर वएह बदलाव आधुनिकताके बहुत विस्तार दए दैत छै तऽ कभी कभी ओ हानिकारक भी होइत छै